ہرگز نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کھانا پکانا صرف خواتین کا کام ہے بلکہ یہ خواتین کے لیے صرف مخصوص نہیں ہے یہ کام مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں بالکل کوئی مخصوص نہیں ہے کہ صرف اور صرف عورتیں ہی کھانا پکائیں گی بلکہ گھر کا کوئی بھی مرد اٹھا اور اسے کچھ ضرورت ہوئی تو وہ اپنے ضرورت کے تئیں ان کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے پکا لیتے ہیں اور اپنے سے تیار کر لیتے ہیں اور ہرگز ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ خواتین کا کام ہے یہ سارے لوگوں کا کام ہے جس کو جو بھی ضرورت ہے وہ یہ اپنا اپنی ضرورت کے لئے ہر شخص کو کام آنے چاہئیں اور اسے کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے میرا یہ ماننا ہے اور میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں میں خود بھی کھانا پکاتا ہوں میرے دوست لوگ ہیں وہ لوگ کھانہ کھانا پکاتے ہیں اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ ہم ہمارے خاندان میں کوئی مرد کھانا پکاتا ہے تو ہمارے خاندان میں تو ویسے کوئی مرد کھانا نہیں پکاتا ہے عام طور پر لیکن میں جوکہ باہر رہتا ہوں اپنے گھر سے تو میں کھانا پکاتا ہوں اور میں اپنے سے ہی سارے کام اپنے کرتا ہوں اور اگر کبھی ہمارے گھر میں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر کے اندر بھی کھانا بناتے ہیں یا کوئی بھی دوسرا کام ہو جو عام طور پر عام طور پر ہمارے سماج میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ خواتین کے لیے مخصوص ہے تو میں بلا جھجھک اس کام کو بھی کرتا ہوں گھر پر اپنے